एहिमे क्वेश्चन देल अछि अहाँके ईलाका मे पारम्परिक खेल की अछि आ कोना खेलाइ छी तऽ हमरासब ईलाका मे बहुत सारा खेल अछि जाहिसे ईसब खेल मे मुख्य खेल अछि की हमसब कबड्डी खेललहुॅं क्रिकेट खेललहुॅं कबड्डी मे हमसब सब सातगो सात टा टीम एक टीम के एक अथी खेलाड़ी भऽ जाइ छै सातगो टीम के एक खेलाड़ी मतलब एक टीम भऽ जाइ छै आओर फेर सात प्लेयर के एक टीम भऽ जाइ छै ओकराबाद फेर हमसब एक लाइनिंग बनबै छी आओर लाइनिंग के ओहि एक साइड दोसर टीम भऽ जाइ छै टीम ए रहै छै फेर लाइनिंग के ओहि साइड टीम बी रहै छै ओकराबाद फेर हमसब कबड्डी खेलै छी आओर कबड्डी मे पॉइंट एकबेर जे जाइ छै अगर पॉइंट कऽ कऽ अबै छै ओ जे अगर सबसे लास्ट मे जेकर सबसे जादा पॉइंट रहै छै ओ जीत जाइ छै पॉइंट मे त ओकरा ओ सब खेलै छै आओर क्रिकेट मे भऽ गेलै तऽ हमसब क्रिकेट मे एक साइड एक प्लेयर एक टीम के ग्यारह टा प्लेयर रहै छै एक आओर दुनू साइड के ग्यारह ग्यारह मतलब बाइसगो टीम बाइसगो प्लेयर भऽ गेलै दुगो टीम के बाइसटा प्लेयर खेलै छी हमसब टॉस करै छी टॉस जे जीतै छै ओकरा मोन होइ छै तऽ बैटिंग करबाक लेल त बैटिंग करै छै मोन होइ छै बॉलिंग करबाक लेल तऽ बॉलिंग करै छै आओर जे बैटिंग केलक ओकरा ओ बैट से मतलब बैटिंग केलक आओर बॉलर सब बॉल फेकलक आओर बैट्समैन सब अपन गेम खेललक आओर ओकराबाद फेर जते रन मारलक ओकराबाद फेर जे बॉलिंग केने रहै छै ओकरा बैटिंग करए परै छै आओर जते रन ओसब मारने रहै छै फिक्स कऽ लेने रहै छै पाँच ओवर के होयत छओ ओवर के होयत जादा ओवर के होयत जते ओवर के फिक्स केने रहै छै ओ ओतए ओवर खेलल जाइ छै ओकरबाद ओतए ओवर मे मानि लिय की सात ओवर मे अस्सी रन मारि दै छै ओसब त हिनका सबके सेवेंटी एट्टी वन रन मारए के होइ छै तऽ एकासी रन मारए के लेल ओसब बैटिंग करए अबै छथिन ओकरबाद फेर मारै छथिन ओतए मारै छथिन तऽ जीत जाइ छथिन आ नै आ ओहिसे पहिने आउट भऽ जाइ छथिन आ नहि मारि पबै छथिन तऽ ओसब हारि जाइ छथिन तऽ हमरासबके ईमहर क्रिकेट कबड्डी सबके जादा मतलब योग्यता देल जाइ छै जादा मान्यता जादा बच्चा सब रूचि ओहिसब मे ओ दुनू गेम मे दै छथिन आओर एहिसब मे आओर स्पोर्ट्स लाइन मे धीरे धीरे आओर रूचि बढ़बै छथिन लेकिन ई दुनू मैन मतलब ईमहर के हमरा सबके ईलाका के मैन खेल अछि